हैलो कस्टमर केअर मां ओला बुक कराई हुई अञा ताईं कोई ड्राइवर जंहिंखे चयो हुयो फ़ोन नंबर मिलियो उहे आहियो ई न आहे अञा ताईं असांखे राति जो कराई हुई सुबुह जो महाबलेश्वर वञिणो हुयो पर मुंहिंजा गेस्ट त हींअर तयार थी वेठा आहिनि हाणे पोइ असां छा कयूं परेशानु लॻा पिया आहियूं ऐं हुनखां पोइ असां हाणे छा कयूं कोई रस्तो अहिड़ो कढो त जीअं असां निकरूं

अञा ताईं त कोई जवाबु ई न आहियो आहे कुझु बि त परेशानी लॻी पई आहे वञिणो बि जरूरी आहे ऐं गेस्ट बि परेशानु लॻा पिया आहिनि की केॾीमहिल हलंदासी केॾीमहिल ईंदासीं त महिरबानी करे हिकु सोल्यूशन कढो ऐं हुन ड्राइवर खे चओ जे हूअ नथो अचे त हुननि जे जगह ते तव्हां ॿियो कुझु बंदोबस्तु करियो ठीकु आहे न